ट्रेडमिल पर वर्कआउट करनाइ आ ओकर जमीन पर दौड़नाइ सेहो एहने छै कियाकि

टहलै छथि तऽ हुनका कखनो कोनो रोग छूये छै नहि आओर मानसिक रुपसँ भी सक्रिय शारीरिक रूपसँ भी सक्रिय रहै छथि शरीरके अङ्ग सब हर तरहके गतिविधि कार्य आसानी तरिकासँ फुल स्वतन्त्र रुपसँ करै छै ईसभ एक शारीरिक व्यायाम भेलै शरीरके स्वस्थ राखऽके लेल निरोग राखऽके लेल शरीरके व्यायाम करनाइ बहुत जादा जरुरी आ सारा व्यायाममे सबसँ उत्तम सभसँ बढ़िऑं व्यायाम दौड़नाइ भेलै जाहिमे सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तके समयमे दौड़लासँ शरीरमे फुर्ती शरीरमे तंदरूस्ति रोग मुक्त मानसिक विकारके मुक्ति सब तरहसँ आदमी भरल पूरल रहैया आओर कखनो कोनो तरहके शारीरिक रुपसँ कष्टसँ पीड़ित नहि रहै छथि शरीर बिमारीसँ बाँचल रहै छनि दिमागी रुपसँ हमेशा स्वच्छ रहै छथि साफ रहै छथि आओर कोनो भी काज करैमे मोन लागै छै रुचि पूर्वक भऽ कऽ सक्रिय भऽ कऽ आदमी काज करैया हमेशा हुनकर माइन्ड सक्रिय रहै छनि हमेशा दिमाग सक्रिय रहै छनि शरीर हमेशा स्वस्थ रहै छै कहियौ चिकित्साके पास चिकित्सा कार्यके लिअ चिकित्सकके पास जाइके आवश्यकता नै पड़ै छै